ارے ذیشان بھائی ہم نے جو کولر خریدا تھا یہ تو اچھا کولر نہیں نکلا اس کی رے بوڈی بھی اچھی نہیں ہے اور اس کا جو ہے کلر بھی اچھا نہیں ہے اور اس کی پلاسٹک بھی مجھے اچھی نہیں لگی اور تھوڑا مہنگا بھی ہے اس میں جو ہے پانی بھی صحیح سے ریکور نہیں کرتا اس کا جو پانی کا پائپ ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے اور اگر اس کو ہم چھت پہ بھی رکھ دیتے ہیں تو ایک دن میں خراب ہو جائے گا ایک دن میں اس کی پلاسٹک بیکار ہو جائے گی تو اچھا کولر نہیں ہے وہ کل ملا کے بات یہ اچھا نہیں ہے